अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा गेम जो है वह हैं छुप्पम छुपाई मुझे छुप्पम छुपाई इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर हमारे शरीर की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है दौड़ना फिर रुकना कहीं पर छुपना यह जो चीज़ है आपकी भाई शरीर का जो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हमारा जो है एक्सर्साइज़ हो जाती है जैसे हम छुपने के लिए कहीं बैठ रहे हैं या हम किसी पतली जगह के अंदर से घुस कर वहाँ उस जगह पर अपने आप को छुपा रहे है तो इस प्रकार से हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी जो है इसमें हो जाती यूँ मुझे काफ़ी तरह के खेल खेलना पसंद है जैसे दौड़ दौड़ना और जैसे यह चीज़ आप कबड्डी खेलना यह सब भी मुझे पसंद है पर ज़्यादा मेरा पसंदीदा जो खेल है वह छुप्पम छुपाई ही है जिसमें हम एक छुपते हैं और हम अपना आप को इतना कंट्रोल में रखते हैं कि हाँ हमारी एक साँसों की तेज़ आवाज़ भी बाहर नहीं चली जाए जिससे कि हमें अगला पकड़ लें कि हम कहाँ छुपे हुए हैं तो छुप्पम छुपाई जो है मेरा सबसे अच्छा पसंदीदा खेल मुझे लगता है